हमलोगों के मार्केट में चूड़ी सस्ते से सस्ते दामों में और महंगे से महंगे दामों में मिलते हैं कम से कम पचास रुपये से लेकर और तीन सौ चार सौ पाँच सौ तक चूड़ी जो है सो मिलते हैं चूड़ी कांच के भी आते हैं और लाह के भी आते हैं